جی ہاں میں نے ٹی وی پر بہت ساری خبریں بحث دیکھی ہے اور ہر دن دیکھتا بھی رہتا ہوں پہلے جو خبریں چلتی تھیں جن پر لوگ ٹی وی پر بحث کرتے تھے وہ روزگار اور تعلیم کو لے کر کرتے تھے لیکن آج کل ٹی وی پر جو خبریں چل رہی ہیں اور جو خبریں دکھائی جا رہی ہیں اور جس پر لوگ بحث کررہے ہیں وہ زیادہ تر مذاہب کو لے کر کی جا رہی ہیں جو کہ میرے خیال سے اچھا عمل نہیں ہے اگر یہی بحث تعلیم کو لے کر روزگار کو لے کر کیا جائے تو فائدے مند ہو گا جی ہاں ایسے بہت سارے نیوز اینکرس ہیں جن کے نام میں جانتا ہوں ان میں سے کچھ یہ ہیں جیسے رویش کمار سندیپ کمار انجنا اوم کشیپ اور بھی بہت سارے ہیں اسی طرح جیسے روبیکہ لیاقت وغیرہ